हाँ हमारी संस्कृति में कुमकुम लगाना और मंदिर जाना दरगाह पर जाना और इसी प्रकार के उपवास और व्रत रोज़ा रखने का अलग अलग मत हुए जैसे कि लोग मंदिर जाकर पूजा करते हैं अगरबत्ती लगाते दिया जलाते और नारियल फोड़ते हैं और भगवान से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते इसी प्रकार का मुस्लिम समुदाय में लोग दरगाह और क्या मस्जिद जाते हैं मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ते हैं और दरगाह पर जाकर सज्दा करते हैं इसी प्रकार वह रोज़ा भी रखते हैं रमजान के समय में वो रोज़ा रखते हैं और मंदिर में जाकर लोग व्रत रखते हैं और और वह क्रिश्चियन समुदाय के लोग चर्च जाते हैं वह प्रेयर करते हैं यह अलग अलग धार्मिक रिवाज अलग अलग महत्व रखता है जैसे कि हिंदू धर्म में वो जल सूर्य को जल चढ़ाते हैं और मंदिरों के सामने और घरों के सामने रंगोली डाल कर आकर घर को सजाते हैं और आकर्षित बनवाते हैं यह अलग अलग मुख्य सबके कारण है और अलग अलग सबका महत्व हैं